हेलो हँ अहाँ टीचर बजै छी हम इएह रस्तामे छी हम अबै छी इस्कुलमे छुट्टी भऽ गेल छुट्टी भऽ गेल हँ बच्चाके अपने सामने राखू हमरा बच्चाके कतहु छोड़ू नहि हमरा बच्चाके अहाँ अपने राखू सङ्गमे हम अबै छी समय देखै छिए केहन छै एहि दुआरे तऽ हमरा कनि लेट भऽ गेल हम नहाइ लगलहुँ हम अबै छी हम रस्तेमे छी हम अबै छी रस्तामे छी हम आबि रहलहुँ हँ हमरा बच्चाके कनि सुरक्षितसँ अहाँ राखू हम अबै छी हमरा बच्चाके किछु हुअए नहि रास्ता पेड़ा छोड़ब नहि हमरा बच्चाके एसगर हँ हमर बच्चाके अहाँ ओरिआके राखू हम अबै छी ठीक छै हँ हम बच्चाके हमरा ओरिआके राखू हम अबै छी लैलए तुरन्ते हम जे घड़ी नहि अएलहुँ हेँ हम आबि गेल छी हम रस्तामे छी हँ हमर बच्चाके ठीकसँ राखने रहू हम अबै छी बच्चा लैके हम बच्चा अबै छी बच्चा लैके कि कहै छै नहाइ खाइमे लेट लागि गेल कनि समय केहन छै मौसम छै देखै छिए

नहि हँ हँ हँ हँ बच्चाके राखू ताबे से सब धिआन अइ हमरो बच्चेपर धिआन अइ हमरो बच्चेपर धिआन अइ हमहूँ बच्चे तऽ लैलए झट दए आबि रहलहुँ हँ रस्तामे हमरा कनि जाम लागि गेल छलै तेँ हमरा भऽ गेल अच्छा हमरा गाड़ीमे जाम पकड़ा गेलै अच्छा तैँ लेट लागि गेल हमरा जाम लागि गेल हमरा रास्तामे जाम लागि गेले ने तेँ लेट लागि गेल हम एक रत्ती आबि रहलहुँ हेँ तुरन्त कनिकाल बच्चाके सुरक्षितसँ राखू अएलहुँ हम आबि गेलहुँ हमर बच्चा पढ़ै तढ़ैमे कोना छै हमर बच्चा पढ़ैमे नीक अइ बढ़िआँसँ पढ़ैए हमर बच्चा कहलहुँ पढ़ैमे तेज छै हमर बच्चा हमर बच्चा पढ़ैमे तेज अइ अच्छा बुझलिए ठीक छै हम अबै छी हँ ठीक छै हम अबै छी ठीक छै बच्चा तऽ हमर रेगुलर अबिते अइ तहन हमर बच्चाके कनि मास्टरो धिआन दे छै मास्टरो पढ़ाएब नहि छोड़ि दै छै मास्टरो कनि टीचरोके उपयोग